हा तव्हां

हा मां तव्हांखे सीधो सामान ॿुधायां थी जेको तव्हां लिखंदा वञो उहो ॿुधायांव थी पहिरों फॉर्चून पंद्रहं ली केन ऐं ॿियो ॾह किला कणिक पंज किला चांहि पंज किलो खंडु ऐं पंज साबुण जूं चकियूं इनजे लिङनि हणण जूं ऐं अधु किलो साबूदाणा अधु किलो मुङेरा हा हा फ्री कंहिंखे न खपंदो आहे भेण सभिनि खे खपंदो आहे भले मोकिलियो हा ऐं ऐं खोपरो चांव चांव न बासमती मती न सूरती बासमती हा चांवर सूरती खपनि हा सुठे में सुठा हुजनि ऐं पुराणा हुजनि ऐं कणिक बि कणिक बि भोपाल जी हुजे सुठी हुजे जाम हा ॿियो किलो धोतल दाल किलो साई दाल किलो मुङ किलो चणनि जी दाल किलो थूअर जी दाल ऐं किलो उहा मांहि जी दाल छह किला टोटल दालियूं अथव तंहिंखां पोइ हिकु बिस्केट पतंजलीअ जा पैकेट व ईंदो आहे ॾहनि जो बिस्केट ऐं ॿियो पाव गिदामिड़ी मअ मुङ चयामांव गिदामिड़ी पाव गिदामिड़ी ऐं तंहिंखां पोइ इहो नमकीन जा हा बिस हा बिस्केट पतंजलीअ जा पतंजलीअ जा सुठा आहिनि उहे मोकिलियो हा पतंजली जा बिस्केट ऐं ऐं अधु किलो मुङेरा कचा हा उहे बि मोकिलियो भले हा ऐं अ किलो मुङेरा किलो किलो मुङेरा कचा मुङेरा किलो ऐं पाव गिदामिड़ी पाव गिदामिड़ी तंहिंखां पोइ इहो ॿियो हिकिड़ो ईंदो सन्हो सिङर ईंदो आहे पोहनि में विझण लाइ सन्हो सिंङर पोहनि लाइ आलू आलू भुजिया चवंदा आहिनि आलू भुजिया किलो उहो ऐं किलो पोहा ऐं पोहा उहा आटा मैगी अथव आटा मैगी पतंजलीअ जी उहो किलो किलो पैकेट ईंदो आहे अठ सौ ग्राम जो या किले जो पैकेट ईंदो आहे सौ ग्राम न किले जो पैकेट ऐं हिकु उहो आलू भुजिया ऐं सिङर ऐं हिकिड़ो नमकीन कोई बि हिकिड़ो नमकीन जेको अठ सौ ग्राम जो या किले जो हुजे हिकु नमकीन कोई बि सम्झुव सभु हा टमाटो केचप ऐं मै हा मैगी मैगी उहा जेका सुठी आहे ना उनजी पतंजलीअ जी मैगी आटा मैगी उहे ॾह पैकेट मोकिलियो

हा हा बसि हाणे ॿुधायो पेसा घणा थिया उहो कीअं मोकिलियां उहो ॿुधायो पूरो थियो हा हा हा अच्छा हा शुकुराना तव्हां कैश मिली वेंदा उन हा हा अच्छा अच्छा हा हा हा हा दिनेश अपार्टमेंट टे सौ ॿ में मोकिलींदा इहो हा अपार्टमेंट टे सौ ॿ ऐं पंजाबी अनीता

दिनेश अपार्ट दिनेश अपार्टमेंट टे सौ ॿ उल्हासनगर टियों ओके हा महिरबानी तव्हांजी शुकुराना